जों बाजाराव थाङोबा जों अमा फिसाफोरखौ बायनानै लाबोयोबा जों फायखारिफोरनिफ्राय मोजां अमाखौ जों मोनबोआ मानो होनोबा लकेल मानसिनिफ्रायसो जों मोजां मोनबोयो जों फायखारिफोरनिफ्राय लायोबा एखम्बा अमा फिसाया आदारबो जायो एखम्बा जाया जायो मानो होनोबा लोमजानाय थानाय अमाफोरखौ जोंनो फायखारिफ्रा थगायनानै फानहरो जों बेनिफ्राय अमाफोरखौ मोजाङै मोजां फायखारि नङैफोरनिफ्राय जों बायनानै लाबोनांगौ जायो आरो फायखारिफोरनिफ्राय जों अमाफोरखौ बेमार गोयैफोरखौ मोनबोआबा मोजाङै मोजां थांगोन आरो जुदि बेमार गोनां अमाफोरखौ जों मोनबोयोबा बा दाउफोरखौ मोनबोयोबा बिसोर थैफैगोन आरो मानो होनोबा लोमजानाय थाखानाय बुस्थुफोरखौ जों बायनानै लाबोयोबा जोंहा लस जायो आरो बेमारखा अमाफोरखौ दाउफोरखौ नायनानै सिनायो जों बेनिखायनो साबदानै बायनायफोर बुस्थुफोरखौ मोजाङै मोजां साबोदानै बासिनानै लानानै फैनांगौ